हम नित प्रतिदिन बर्तन धोते हैं तो उसको विम साबुन से साफ़ करते हैं या डीटरजेंट पाउडर जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं तो बर्तन साफ़ हो जाता है अगर तैलीय पदार्थ जैसे मिट मछली और बनता है तो उस दिन तैलीय पदार्थ का ज़्यादा प्रयोग उस बर्तन में होता है इसके कारण क्या होता है जो उसमें चुइस चिपचिपाहट ज़्यादा होता है उसे साफ़ करने के लिए उस दिन हमको गर्म पानी और डिटर्जेंट पाउडर ले करके साफ़ करेंगे आ नहीं तो बिम साबुन से भी गर्म पानी के साथ साफ़ करेंगे तो बर्तन काफ़ी साफ़ हो जाएगा और उसमे जो गंध आता है स्मेल वह भी आना बंद हो जाएगा इसलिए हमे बर्तन तैलीय पदार्थ को खासकर जब हम साफ़ करते हैं तो उसे हमें गर्म पानी और डिटर्जेंट पाउडर या बीम साबुन का प्रयोग कर हमे अच्छा से साफ़ करेंगे